ہلو جی آپ سپر مارکیٹ سے بات کر رہے ہیں جی مجھے کچھ پھل اور سبزی وغیرہ کے ریٹ معلوم کرنے تھے آپ سے ایک کلو سیب کے بتا دیجیے اچھا اور ایک کلو پیاز کی قیمت جی اچھا اچھا اور ایک کلو ٹماٹر کی قیمت اچھا اور ایک درجن کیلے کی اچھا اور پپیتا اچھا جی اور ایک ایک کلو مسمی اچھا اور ایک کلو آم اچھا نہیں ابھی ابھی تو چوسے کا ہی موسم چل رہا ہے تو چوسا ہی لیں گے فریش جی فریش کی بات ٹھیک ہے کافی مہنگا ہے چوسے کا ریٹ تو اچھا تربوز ہے آپ کے پاس اچھا تربوز کا ریٹ کیا چل رہا ہے پھر اچھا تربوز آپ کے پاس وہی ہیں بڑے والے جو ہوتے ہیں اچھا تو یہ بڑے کا ریٹ تھا چھوٹے کا اچھا ٹھیک ہے پھر مجھے بھی آپ سے ریٹ معلوم کرنے تھے جی میرا ارادہ ہوا تو میں لینے آؤں گا آپ سے جی ٹھیک ٹھیک ہے